हमारे आस पास के कॉलेजों में तो कैसे बी ए है एम ए एम एस सी है यह सब पढ़ाई हो जाता है जैसे मेरा ही बेटा है बी टी सी करने के लिए मेरठ गया था और भी इसके और आगे की जो पढ़ाई है उसको करने के लिए हमारे यहाँ के भी छात्र आगे दूसरे जिले को जाते हैं जहाँ यह उनका कोर्स उपलब्ध होता है और तो पढ़ाई के लिए कहीं भी कोई जापान जा रहा है जिसको जैसा सुविधा पड़ता है कोई अमेरिका जा रहा है हमारे देश से भी जा रहे हैं पढ़ने के लिए हमारा जैसा कल्चर है हमारी जैसी आमदनी है उस तरीके से हम लोग भी अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं हमारे यहाँ भी जॉब करने के लिए नौकरी करने के लिए तो हमारे वह ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना उनको करवा सकते हैं तो उसे तरीके से हर कोई तो नहीं लेकिन बहुत लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं बाहर और अच्छी पढ़ाई करवा रहे हैं और जैसा भी हमारी इच्छा होगी परिवार का इच्छा होगा परिवार के जैसा पैसा कोड़ी रहेगा वैसा ही हम लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कौन नहीं चाहता कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएँ लेकिन हर पढ़ाई यहाँ पर उपलब्ध नहीं है अगर बच्चे और कोई किसी ऐसा चीज़ पढ़ना चाहते हैं जो यहाँ उपलब्ध नहीं है तो उनको बाहर भेजा जाता है कभी सरकार से मदद मिल जाती है नहीं तो घर वाले सब सक्षम हैं तो घर वाले भेजते हैं हमारे देश में भी अभी बहुत ऐसे लड़के हैं जो कि अमरिका में जाकर काम कर रहे हैं जापान में जाकर काम कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं बोम्बे में बिजनेस कर रहे हैं कोई कहीं बिजनेस कर रहा है तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो कि अब हमारे देश के बच्चे बाहर जाकर भी पढ़ लिख के बिजनेस कर रहे हैं अच्छी उनकी सैलरी है अच्छी नौकरी है हम भी ऐसा करते हैं कि आगे भी हमारी पीढ़ी इसी तरह से बच्चों को भेजेगी यह बच्चे हमारे पढ़ेंगे आगे कोर्स करेंगे जैसे पहले था हम दस तक पढ़ लेते थे बच्चे उनको बैठा दिया जाता अब ऐसा नहीं है अब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कितना पढ़े अच्छा अगर पढ़ रहे हैं तो उनको हम लोग किसी तरह कर्ज भी लेकर ज़मीन जायदाद बेच कर भी हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं हमारे बच्चे भी पढ़ के बड़े बड़े पोस्ट पर जा रहे हैं कोई डी एम नियम बन रहा है कोई जज बन रहा है कोई वकील बन रहा है जो जैसी पढ़ाई कर रही है हमारे बच्चे भी अभी हमारे भारत देश के जितने ही पिछड़े हुए थे अभी बहुत आगे जा रहे हैं हम चाहते हैं अभी की और भी हमारे देशवासियों से कि वे अगर बच्चा हमारा अच्छी तरीके से पढ़ रहा है तो हम थोड़ा मेहनत करके अपने दुख सह कर भी हमें अपने बच्चों को पढ़ना चाहिए हम पढ़ना चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी पढ़ें हमारे बच्चे भी आगे हों और हो भी रहा है ऐसा ऐसी बात नहीं है बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं अब हमारे बच्चे कुछ दिन में ही हमारा पूरा देश सक्षम हो जाएगा पढ़ाई से और होना भी चाहिए